बर्तन धोने के लिए हम सर्फ़ या किसी साबुन का इस्तमाल कर सकते हैं गर्मियों के समय हम ना ठंडे पानी से बर्तन धो सकते हैं बर्तनों में बर्तनों को एक बार पानी से गीला करके साबुन या सर्फ़ लगाके और उसको किसी कपड़े या किसी पफ़ से बर्तनों को हम साफ़ कर सकते हैं गर्मियों में हम ठंडे पानी का उपयोग कर सकते हैं परंतु सर्दियों में हमें गर्म पानी का उपयोग करना होता है क्योंकि बर सर्दियों के समय जो घील या घी या तेल होता है वह बर्तनों में चिपक जाता है और वह ठंडे पानी से साफ़ नहीं हो पाता है इससे बर्तनों में चमक नहीं आ पाती है अगर हमें सर्दियों में बर्तन धोने होते हैं तो इनकी चिकनाईयों को साफ़ करने के लिए हमें गर्म पानी का उपयोग करना होता है गर्म पानी डालकर के बर्तनों में फिर हम वही किसी साबुन या सर्फ़ के ज़रिए हम बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं